भोपाल में बहुत से ऐसे पहल की गई हैं जो महिलाओं बच्चों की सुरक्षा और उनकी शिक्षा के लिए अभी उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहीं हैं इसमें गोरबी केन्द्र ऊर्जा डेस्क हर बहुत महत्वपूर्ण हैं ऊर्जा टेक्स हर थाने में रखी जा रही है जिसमें एक एस आई महिला रहती है और वह महिलाओं से संबंधित मामले देखती हैं गोरबी केंद्र ऐसी महिलाऍं जो किसी परेशानी में हैं वो वहाँ जाकर रुक सकती हैं इन्हे मध्य प्रदेश में वन इस्टॉप सेंटर भी नाम दिया गया है ये एन जी ओज़ द्वारा चलाए जाते हैं इसके अतिरिक्त बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना साथी लाड़ली लक्ष्मी योजना लाड़ली बहना योजना महिलाओं को लगातार सशक्त कर रहे हैं सरकार द्वारा महिलाओं के द्वारा के नाम पर घर खरीदने पर भी रजिस्ट्री में छूट दी जा रही है इसके साथ साथ महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्हें इस्कूटी भी बाँटी जा रही है सरकारी पदों पर

भर्ती कराने का प्रयास भी किया जा रहा है जिससे महिलाऍं और आगे आएँ इसी के साथ सेंट्रल की योजना जो है उसके अन्तर्गत महिलाओं को सेंट्रल फोस में भी नियुक्त किया जा रहा है